बियाह मे पहिले मटकोर होइत अछि मटकोर भेलाक बाद ओहि माटि अनलाक बाद ओहि माटिसँ पट्टा ठोकायल जाइत अछि ओहि पट्टा के सुखा कऽ तकर बाद राति मे कुमरम होइत अछि कुमरम मे कुमरम मे नेहायल जाइत अछि ओहि के बाद भगवती के पूजा होइत अछि भगवान के पूजा भेलाक बाद ओ पट्टा ठोकेलाह चूल्हा पर लावा भुजैत अछि तकर तहन तकर बाद बियाह हल्दी ओहिकेँ परात भने हल्दी लगैत अछि हल्दी लगला हल्दी लगला के बाद बियाह मे बियाह के लेल आम महु बियाहल जाइत अछि आम महु बियाह आम महु बियाहैक लेल आम महु आओर आम के गाछ पर पीला रंग के धागासँ बान्हल जाइत अछि ओहि के बाद भगवती के आशीर्वाद लेल जाइत अछि ओहि के आशीर्वाद लेलाक बाद शादी के तैयारी होइत अछि शादी मे अनेक चीज होयत अछि जेनाकि बर जाइत अछि तऽ परिछन होइत अछि परिछन भेलाक बाद स्टेज जयमाला होइत अछि जयमालाके बाद मड़बा पर बरके लऽ कऽ जायल जाइत अछि ओहि के बाद हरेक रस्म होइत अछि ओहि के बाद हरेक रस्म होइत अछि बियाह मे मुंडन जेना मुंडन मे मुडन के लेल अनेक हुनकर नानी गाँवसँ अनेक चीज अबै छनि कपड़ा सब बाल्टीन साबुन ई सब आबै छनि हजाम के लेल अनेक हजाम के लेल वस्त्र आओर बाल्टीन सब पैसा सब ई सब देल जाइत अछि सोना सब देल जाइत अछि देल जाइत अछि जब केश मुंडन भऽ जायत अछि तब हजाम के पैसा देल जाइत अछि बाल्टीन देल जाइत अछि नहि तऽ जे चीज गछबाक रहैत अछि ओ चीज बादमे देल जाइत अछि मुंडनो मे अनेक चीज अनेक रस्म होइत अछि आओर जे दोसर जगह मुंडन हेबाक यऽ तऽ ओहोकेँ लेल जयबाक रहैत अछि अछि मुंडन मुंडन कटबाक बाद हजाम के हजाम के कपड़ा पैसा पैसा आओर अनेक समान देल जाइत अछि अनेक समान देल जाइत अछि जेनाकि शादी मे होइत अछि शादीयो मे ई रस्म सब होइत अछि हजाम हजामो बहुत रस्म करैत अछि शादी मे शादी मे जेनाकि भेल लहछु लहछु हजामे करैत अछि लड़का लड़की दुनू के लहछु कऽ दैत अछि आओर ओहि के बादे आओर रस्म होइत अछि जेना आओर रस्म मे जेना मड़बा ठठी ई सब मे हजाम के काम होइत अछि कुमरम के लेल पल्लो सब ई सब ई सब मे हजाम हजाम के काम होइत अछि विवाह विवाह मे अनेक काम होइ अनेक चीज होइत अछि विवाह विवाह के लेल अनेक समान मँगाओल जाइत अछि विवाह के लेल अनेक चीज अनेक चीज लोक करैत अछि विवाहके तैयारीके लेल सब दिन भरि दिन लागल रहैत अछि विवाह मे कतेक दिन तक सब सब अपन अपन काम करै छोड़ि कऽ विवाह मे लागल रहैत अछि विवाहके विवाहके विवाहमे अनेक चीज होइत अछि विवाहके तैयारी मे अनेक चीज लागैत अछि पैसो लागैत जेनाकि स्टेज ई सब लगैत अछि विवाह इहए विवाहक विस्तृत भेल अछि